मुंहिंजी सभ खां वधीक मुंहिंजी वॾी ताक़त मुंहिंजा घोटु आहिनि जेके मूंसां हमेशह गॾु रहंदा आहिनि मुंहिंजो साथ ॾींदा आहिनि कहिड़ी बि दुख वारी घड़ी हुजे सुख वारी घड़ी हुजे हमेशह मुंहिंजो साथ ॾींदा आहिनि कॾहिं मुंहिंजो हथु अध में न छॾींदा आहिनि कॾहिं बि मां ढिली थी वेंदी आहियां त उहे मूंखे प्रोत्साहन ॾेई करे अॻिते वधाइण लाइ चवंदा आहिनि उहे इहो बि चवंदा आहिनि त हीअं घड़ी टली वई त हर घड़ी टली वेंदी ऐं जेकॾेहिं मां पंहिंजी कमजोरी चवां त मुंहिंजी सभ खां वधीक कमजोरी जेकी आहे उहो मुंहिंजो गुसो आहे मां बिना सोचे सम्झण जे गुसो जल्दी करे छॾींदी आहियां जेको मां गुसो त कंदी आहियां पर उहो सिधो दिमाग़ में विझी छॾींदी आहियां पर इहो न करणु खपे असांखे सम्झणु खपे पोइ ई कोई फ़ैसिलो करणु खपे